دیکھنا پسند کرتا ہے معلوماتی ویڈیوز خوبصورت تصاویر شادہ شاعری اور مثبت خیالات پوسٹ کرتا ہے علم سے بھرپور باتیں روزمرہ کے مشاہدات اور دوسروں کی حوصلہ افزائی کے لیے اقتباسات یا دوسروں کی حوصلہ افزائی کے لیے اقتباسات وقت محدود رکھتا ہے تاکہ سیکھنے اور حقیقی زندگی پر بھی توجہ رہے پسند سچائی تخلیقی اظہار اور سیکھنے کا ماحول نا پسند جھوٹی خبریں نفرت انگیز تبصرے اور دکھاوے والی زندگی